ہمارے علاقہ میں بہت پرانا مندر ہے کارو اسھان بہت دور دور سے آتا ہے لوگ دودھ چڑھانے کے لیے پوجا پاٹھ کرنے کے لیے بہت پرانا مندر ہے کھیر چڑھانے کے لیے وہاں کا کھیر بہت اچھا ہے بہت سا ہندو لوگ چڑھاتا ہے سب ہندو لوگ کھاتا ہے اور بہت دور دور سے آتا ہے لوگ پوجا پاٹھ جو جو منت مانتا ہے وہ پورا کرنے کے لیے وہ مندر آتا ہے ہندو بچے جو بھی ہے بوڑھا سب آتا ہے بہت دور دور سے آتا ہے اور دوسرے دوسرے گاؤں سے بھی آتا ہے بہت پرانا مندر ہے وہاں کا منت جو مانتا ہے وہ پورا کرنے کے لیے آتا ہے کارو اسھان ہے اور وہاں بہت سارے سب کا منت پورا ہوتا ہے جو بھی جس کو بھی جو مانگنا رہتا ہے وہ مانگ مانگتا ہے